हलो हलो हाँ

हमको कुछ समान के दाम कौन कौन सामान आप रखते हैं कौन सामान है हमको ज़रूरी अभी है गर्मी है कितनी ठंढा खीरा हाँ वही सब न खाते हैं लोग मज़ा पीते हैं अरे तो कितना दाम है दीजिएगा कितना में ठीक कितना इन्कम होता है

कोको कोला है वह कैसे है हाँ हाँ एक लीटर का सौ रुपया

इतना ही समान है ठंढा के दिन में और कुछ नहीं गुलुकोज

ठीक है ठंडा में तो यही सब ना लोग खाते हैं यही सब पीना है खाना हैगा हाँ

ऐस क्रीम का कितना दाम है

यहाँ कौन जगा पर है यार कौन जगह पर दुकान किए हैं हाँ कहे न कौन जगह पर दुकान किए हैं कौन पा या कौन जगह पर दुकान किए हैं या सोनपुर ठीक है